चिरां जिल्लानि माखासे मखजाथाव थावनि दावबायग्राफोरखौ बोगथाबथाव जायगाफ्रानो जाबाय जेरै बाथौ पेमेलि बाथौ खेराय रेजर्ट बेफोराव गोबां समायना रमायना बेराय जानाय जायगाफोर दं आरो नखरैनो थांनानै पेमिलिफोर जयै बेयाव गथ' गथाय लानानै बेराय बेरायनानै जिरायनो दसे गाव गावनि गोसोफोरखौ गोजोन होनो हानाय बे जायगाया आरो जेरै बङाइगाव इक' पार्कफोरावबो ओमफ्राय जेरै चिरां जिल्लायाव गोदान बोसोर जायोब्ला जेरै जोंनि बे चिराङाव निज्लागुरि पिकनिक स्पट आरो आइ पवालि पिकनिक स्पट बेफोराव दावबायनानै गोसोफोरखौ गोजोनग्लाय होनो हायो आरो जेरै ओरै हाग्रामा ब्रिडस पिकनिक स्पट गोबां बिफोरबादि जायगाफ्राव दावबायग्राफोरखौ बोगथाबनो हानाय जायगाफोराव